जेन्ना हांव महाविद्यालयांत शिकतालें तेन्ना आमच्या महाविद्यालयाच्या लायब्ररींत वेगवेगळीं कोंकणी पुस्तकां आशिल्लीं जशे कवितेचीं कथेंचीं कादंबरी निबंद अशीं खूब पुस्तकां आशिल्लीं हांव एक कोंकणी भुरगें आशिल्लें म्हाका वाचपा खातीर पुस्तक जाय देखून हांव लायब्ररींत पुस्तक हाडपाक गेल्लें म्हाका कवितेचें पुस्तक जाय आशिल्लें हांवें कवितेचीं पुस्तकां दवरिल्लो कपाट उक्तो केलो थंय म्हाका खूब अशीं पुस्तकां आशिल्लीं तातूंतलेंच हांवें एक पुस्तक काडलें आनी वाचपा खातीर घेतलें त्या पुस्तकाचें नांव आशिल्लें गा आमी राखणे हें कवी पुंडलीक नायक हांचें पुस्तक आशिल्लें जेन्ना हांवें हो कविता संग्रह वाचपाक सुरवात केलो तेन्ना म्हाका त्या कविता संग्रहांत खूब बऱ्यो कविता मेळ्ळ्यो जशें दर्याचें गीत म्हजो बांगर बैल अश्यो आनीक खूब बऱ्यो कविता आसात हो पुंडलीक नायक हांचो हो पयलो कविता संग्रह आसा ह्या कविता संग्रहांतल्यो कविता म्हाका खूब आवडल्यो तशेंच पुंडलीक नायक हाचीं सुमार तिसां वयर नाटकां आसात खूब बरीं नाटकां आमच्या कोंकणी साहित्याक मेळ्ळीं पुंडलीक नायकाची खण खण माती कांसुलो श्री विचित्राची जात्रा चैतन्याक मठ ना धन्या देंवचारा प्रेम जागोर मुक्तताय रक्तखेव दायज फिरंगी फटास सुरींग शबै शबै भोवजन समाज अशीं आनी हेर प्रकाशीत जाल्लीं तांचीं नाटकां हे लेखक कवी बरोवपी जे आसा तो गांवगिरें चित्रण करता गांवांतले विशय घेवन तो बरयता आनी तांचें सगळें साहित्य ग्रामीण समाजाचें चित्रण दा करता देखून हो लेखक बरोवपी म्हज्या आवडीचो तशेंच कवी गितकार एकांकी बरोवपी ते म्हळ्ळ्यार डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांचो चिंगार हो कविता संग्रह आसा ह्या कविता संग्रहांत अश्यो ग्रामीण समाजाचें चित्रण करपी शहर गांव गांवांतले गरीब लोक हे सगळे ह्या संग्रहान पळोवपाक मेळटात देखून हो कवी म्हाका खूब आवडटा डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हे बरें मार्गदर्शन करतात बरे गितकार आसात तशेंच आतांचे नवे कवी कवियत्री बरोवपी साहित्याक आसात देखून देखीक सुचित्रा काणकोणकार अमय नायक अमेश तळगांवकर आकाश गांवकर गोविंद मोपकार नरेश नायक अशे खूब बरोवपी आमकां पळोवपाक मेळटा डॉक्टर राजय पवार हे एक बरे बरोवपी कवी नाटककार जावन आसा हांचो पावस फुलां हो पयलो कविता आसा आनी तशेंच हालींच प्रकाशीत उजवाडाक आयिल्लो आजोळ आल्बम हो एक कविता संग्रह आसा हे कविता संग्रह वाचून म्हाका खूब बरें दिसलें खूब बऱ्यो कविता आशय विशयांचे नदरेंतल्यान ह्या संग्रहांत आसात तशेंच डॉक्टर राजय पवार हे एक बरे नाटककार आसा तांची जमलें रे जमलें डरने का नहीं अशीं आनी हेर नाटकांय आसात बरीं विनोदी नाटकां बरोवपी अशे नाटकाक जावन आसा तशेंच हे एक बरे गितांय बरयता महाविद्यालयांत शिकपी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शनय दितात देखून म्हाका हो लेखक आवडीचो तशेंच लेखक महाबळेश्वर सैल हे लेखक जावन आसात तांच्यो खूब कादंबरी आसात जशें काळी गंगा विखार विखळो हावटण मळब आनी माती यूग सांवर अश्यो कारवार वाठारांतल्यो ग्रामीण समाजाचें चित्रण करपी कादंबऱ्यो आसात डॉक्टर प्रकाश पर्येंकार हे एक बरे लेखक बरोवपी जावन आसा तांचो वर्सल सारको गांवांतलें चित्रण सैमाचें चित्रण करपी असो कथा संग्रह आसा हो कथा संग्रह वाचले उपरांत म्हाका ह्या कथा संग्रहांतल्यान बरें ज्ञान मेळ्ळें ग्रामीण समाजाचीं उतरां ह्या संग्रहांतल्यां कथांनी आयल्यां तशेंच ह्या वर्सल पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला डॉक्टर पर प्रकाश पर्येंकार हांची पुरण ही कादंबरी खूब बरी पुरण शेत करपाची पद्दत पुरण म्हणल्यार कितें पुरण शेत हें केन्ना करता अशें करतात म्हादय न्हंयचे देगेर कशे तरेन सत्तरी गांवचे लोक पुरण शेत करताले तें आमकां ही पुरण कादंबरी वाचले उपरांत पळोवपाक मेळटा म्हुजो आवडिचो एकूच कवी बरोवपी वा साहित्याची असो ना सगळेच म्हजे आवडीचे आसात